गोजाम मेथाइफोराव गोदो खुगा मेथाइजों लिरनाय जायोमोन आरो बांसिनानो क्लासिकेल स्थाय्लआव सुजुनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव मेथाइ सुजुनायफोरा गुवार लैथो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जालांनो हमबाय सोनाबारि दामग्रा आगजुफोर फैनायनि समनिफ्राय मेथाइ सुजुनाया क्लासिकेल स्टाइलनिफ्राय मर्दानआव बारस्लायनो हमबाय आरो देंखो सुजुनायाबो खुगा मेथाइनि अनगायै बायदि बायदि रोखोमनि आयदा लायनानै सुजुनाय जासै आङो गोजाम मेथाइ आरो गोदान मेथाइ मोननैखौबो मोजां मोनो आं सम आरो बोथोरखौसो लानानै मेथाइ खोनासङो मालाबा दुखु मोनब्ला आङो गोजाम मेथायखौ गोसो खाङो मालाबा गोसोखौ एसे स्रां स्रां मोनबा गोदान मेथाय खोनासंना मोसानो लुबैयो